हाल मावनाय जुनार फिसिनाय फिसा फालांगि आरो गुबुन ओनसोलारि खामानिफोरखौ जेरै दंफां मिसथ्रि फाहामनाय माइ मिल दाउ फिसिनाय मोसौ फिसिनाय बेफोरखौ उन्दैफोरखौ बिमा बिफा आरो फोरोंगिरिफ्रा फोरोङो ओंखायनो जायनि न'खराव बेफोरबायदि खामानिफोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो गावनि फिसाफोरखौ फोरोङो बिसोरनि फिसाफोरासो बेफोरबायदि खामानिखौ सोलोंनानै लानो लायो आरो मैगं थाइगं आरो गुबुन खामानिफोरखौ माने मैगं थाइगं माबोरै गायनांगौ बेफोरबायदि खामानि हालेवनाय जुनाद फिसिनाय बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ फोरोंगिरिफ्राबो होयो मानो होनोब्ला जाय फोरोंगिरिया गोबां बायजोआरि गुन गोनां बेफोरबायदि फोरोंगिरिफोरा गावनि फरायसाफोरखौ फरायनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि खामानि मावनानै गावारि जौगानाय लाबोनो हायो बा गाव गावनि आथिङाव गसंनानै बेफोरबादि खामानिखौ मावनानै गोबां मुलाम्फा जायो बेफोरखौ फोरोंनो हायो गावनि बिमा बिफाया गावनि फिसाफोरखौ माबादि हालेवनांगौ माबादि जुनार फिसिनांगौ माबादि मैगं थाइगं गायनांगौ दाउ फिसिनाय मोसौ फिसिनाय माइ माइ मिल खौ माबोरै होनांगौ माबायदि बिजिनेस खालामोब्ला गावारि जौगानाय फैयो बेफोरखौ फोरोंगिरिजों आरो गावनि बिमा बिफा आरो गिदिर गोलाव गामिनि सुबुंफोरा गामिनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ फोरोंनो हायो ओंखायनो जायफोर गेदेमा सुबुं बा गोरों गोरा सुबुं बिसोरो गावनि फिसाफोरखौ बा गामिनि इयुन जोलैखौ फोरोंनो थाखाय बेफोरबादि खामानिखौ फोरोंनो हायो